जय झूलेलाल जीअं त अॻे सादा फोन हूंदा हुया न कंहिं खे वीडियो कॉल करे ॾिसी सघिबो हो न कुझु मेसेज करे सघिबो हो न कंहिं खे आम्हूं साम्हूं ॾिसी सघिबो हो हाणे अहिड़ी नईं टेक्नोलोजी जे हिसाब सां पाण किथे बि केरु वेठो हुजे त वीडियो कॉल करे उन खे ॾिसी सघूं था उन सां रूबरू ॼण ईअं ईअं थो लॻे त ॼण साम्हूं वेई करे ॻाल्हायूं था उन जे बारे में पाण खे ई परियां वारे माण्हूअ खे ईअं साम्हूं अॻियां ॾिसी सघूं था त पाण खे हिक मन में शांती थी वेंदी आहे त हे बिल्कुलु ठीकु आहिनि ऐं ॿियो त ऑफीस में पाण खे घणेई फ़ाइदो थियो आहे उन जे हिसाब सां पाण ऑफीस में अॻे काऊंट करे गणित जो सभु कंदा हुया हाणे मुबाईल में बि अहिड़ी रीति एकाऊंट जो अचे थो सभु उहो करे सघनि था पिया केल्कियुलेटर यूस करे सघनि था पिया ऐं जीअं त अॻे कोसा पाणी गैस गैस ते या चुल्हनि ते करे सघिबा हुया हाणे त हीटर गीजर ऐं इन खां वधीक त सोलर पावर जो वधीक उपयोगु थी रहियो आहे ऐं टेक्नोलोजीनि जे हिसाब सां ॾिसणु वञो त पाण खे सांसदाननि घणी घणी सुविधाऊं ॾेई छॾियूं आहिनि उन जो उपयोग करे पाण जीवन में अलाई अॻियां वधी सघूं था ऐं पंहिंजे ज़िंदगीअ जो अलाई टाईम पंहिंजो बची सघे थो अॻे जेको सन्नी सन्नी ॻाल्हियुनि में पंहिंजो टाईम वेंदो हो न हाणे उहो पाण ॾहें मिन्टे जो कमु पाण पंजे मिन्टे में करे सघूं था उन जे हिसाब सां पंहिंजे ए ॾिसणु वञूं न त पाण जे लाइ अलाई बदलाव थियो आहे ज़िंदगी में अॻे गाॾी न हुंदियूं हुयूं हाणे पेट्रोल वारी गाॾियूं हूंदियूं हुयूं इन खां पोइ प्लस हाणे त गीज़र बैटिरीअ वारी गाॾी निकिती आहिनि जो लाईट में चार्जिंग कराए हलाए सघूं था पेट्रोल जी बचति थिए थी पाण खे ऐं पेट्रोल बचे थो न अने गाॾी सुठी रीति हलनि थियूं पयूं टेक्नोलोजीअ पंहिंजे लाइ अलाई सुठो सोचियो आहे अने पाण बि उन जो उपयोग करे उन्हनि जो उपयोग करे पाण उन्हनि खे मान ॾेई सघूं था पिया अने उन्हनि जो पाण फ़ाइदो वठाए सघूं था जय झूलेलाल